सुपौलमे मुख्य जातीय आ भाषाइ समूह की अछि एहि सम्बन्धमे हमर कहबाक यऽ जे मुख्य जातिके रूपमे अगर देखियौ तऽ कोनो जति मुख्य नहि छै सबहक समूह छै आ भाषाके अगर गप करल जाए तऽ भाषा मुख्य रूप से मैथिली बाजल जाइत छै और हमरा मिथिलाञ्चलमे ओकरा ठेठही कहल जाइत छै गाँवसँ लए कऽ जिला तकमे हर जगह ओएह भाषा बाजल जाइत छै एकर कोनो अस्तित्व या एकर कोनो सहायक भाषा सेहो नहि अछि जाति जनजाति के जहाँ तक प्रश्न छै तऽ जनजाति कुछ जे अति पिछड़ा वर्गके छै या फेर जे ओहि समूहसँ आबैया जे आदिवासी कहलाएल जाइए तऽ ओकर समूह एक अलग स्थानमे बसै छै ओहो छै हुनकरो अगर भाषाके बात करल जाए तऽ ओहो ओएह बाजै छथि मुख्य रूपसँ तऽ मैथिली बाजै छथि लेकिन सुपौलके एहि क्षेत्रमे ओकरा लोक ठेठहीके रूपमे जानै छियै आ बचल भाषा आओर संस्कृति संस्कृतिके बात तऽ संस्कृति मिलाए जुलाए कऽ सबहक सब जातके एके यऽ बहुत बढ़िआँ यऽ